ہاں ہیلو ہاں سر الیکٹری کوئی الیکٹریسئن سے بات ہو رہی ہے کیا سر میرا گھر میں تھوڑا ارتھنگ کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کے وہ فکس کروانا تھا تو اس کے ریگارڈنگ کال کیے تھے آپ کو تو کیا سر آپ گھر آ سکتے ہیں کیا میرے ارے سر بہت ضروری ہے سمجھیے سر تار کٹا ہوا ہے اس لیے تو ارتھنگ کا پرابلم آ رہا نا سر تو ویسے پروپر ہم کو نہیں پتہ کہ ارتھنگ کس پرابلم سے آ رہا ہے لیکن آپ اگر ایک بار آ کے دیکھ لیتے تو بڑھیاں رہتا بولیے ارے سر دیکھیے سنیے نا سر ایسا بات نہیں ہے سمجھیے گھر کا ماحول ہے بچہ وچہ رہتا ہے کسی کو کرنٹ لگ جائے گا تو سمجھ رہے ہیں نا بہت پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کے ریگارڈنگ ہم آپ کو کال کیے تھے سر اگر آپ کو ایسا نہیں ہے ہم آپ کو سروس چارج نہیں دیں گے سر سروس چارج بھی ہم آپ کا خیال رکھیں گے ایسی بات نہیں ہے تو آپ آنا چاہیں گے تو بتا دیجیے ہمیں آپ کو آ کے رسیور کر لیتے ہیں

سر ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی بات لیکن آپ میری بھی میرا پرابلم سمجھیے سر بتائیے اگر کسی کو کرنٹ لگ گیا اگر اور ویسے بھی لائٹ اس کی وجہ سے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے ارتھنگ کا پرابلم تو آپ سمجھتے ہی ہیں آپ الیکٹریشین ہیں تو کوئی ایسا دیکھیے سر پیسا ویسے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ آئیے گا تو خیال رکھا جائے گا اس کا تو ایک بار دیکھ لیجیے سر بہت زیادہ ہے سر سمجھیے تھوڑا ہم لوگ سر مڈل کلاس فیملی سے ہیں سر اتنا کہاں افورٹ کر پائیں گے سر تھوڑا کم وم میں نہیں ہو سکتا ہے کیا سر ہم آپ کی بات سمجھ رے ہیں لیکن سر ہماری بات بھی تو سمجھیے سر مڈل کلاس فیملی ہیں سر کہاں سے اتنا پیسہ پچیس سو زیادہ ہوتا ہے سر تھوڑا کم کر کے رہتے تو تھوڑا سر ہو جاتا نا سر سروس چارج کا بھی تو ہے سر سر وہ جو ارتھنگ کا پرابلم ہے تو اس میں مطلب اکیس سو روپیہ جو لگ رہا ہے اس میں تو کیا وہ صرف ارتھنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہے یا کوئی سامان بھی لگے گا جی سر دیکھیے وہ دیکھیے اب سر یہ تو میرا پرابلم نہیں ہے نا سر آپ ہیں نا اسٹاف رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو تو اس کو ٹھیک ہے صحیح بات ہے آپ کو پیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن سر ہم کو تو سر اپنا چیز ٹھیک کروانا ہے تو جتنا کم ہو سکے اتنا میں کروا سکیں تو اچھا رہے گا تو سر ایک فائنل بتا دیجیے کتنا میں ہو جائے گا تو پھر ہم ویسا حساب کر کے آپ کو بتا دیں گے